वैसे तो अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे त्यौहार बनाये जाते हैं जितने हमारे विश्व में कई बहुत सारे जो देश हैं इनमें इतने त्यौहार नहीं होंगे जितने हमारे भारत देश में बताये जाते हैं हमारे जो सांस्कृतिक जो अपने त्यौहार होते हैं कोई कार्यक्रम होते हैं हम उनके बारे में बताते हुए ऐसे जिस प्रकार अपने दीपावली हो गए दीपावली को अपने बहुत बड़ा पर्व बताया गया है क्योंकि ऐतिहासिक रूप में अगर अपन देखें तो इसमें बुराई में अच्छाई की जीत बताई गयी थी जो भगवान राम थे उन्होंने रावण को मारा था उनको हराया था उसी रूप में अपन इसको त्यौहार को अपन बनाते हैं तो ऐसे त्यौहार के बारे में हम वर्णन करते बता सकते हैं कि इसमें हमको हमारे जो भी हमारे सांस्कृतिक जो अपने त्यौहार है ये जिस तरीके से हमारे पहले पूर्वजनों में वर्णन किया गया हैं कि शाम को दिया जलाना चाहिए ये करना चाहिए वो करना चाहिए उसी हिसाब से अपन हर एक त्यौहार को ऊसी प्रकार हम हमारे मनोरंजन करते हैं और उसी प्रकार ऐसे करते हैं